जय झूलेलाल मां अॼु सुबुह जो इन मां सूरत मां हिकु ओला बुक कराई हुई मूंखे अरजेंट ई अहमदाबाद पहुचणो हुयो त मां ड्राइवर खे ड्राइवर सां गॾु हाणे कुझु क़रीबनि पंज ॾह मिंट अॻु ई अहमदाबाद पहुती आहियां पर थोरो सो मुंहिंजो ड्राइवर सां गॾु मिस हो थी वियो आहे अंडरस्टैंडिंग थी वई आहे ड्राइवर खे जेको पेमेंट खपंदी आहे उहो उन खे ऑनलाइन खपंदी आहे ऐं छा मां अहिड़ो माण्हू आहियां की जंहिंजे मोबाइल में कोई बि अहिड़ी ऐप कान्हे ऐं डाउनलोड कयलु कान्हे जंहिंजे करे मुंहिंजे में ऑनलाइन हुन खे मां ॾेई सघां पेमेंट हाणे असांजे विच में ॻाल्हि इहा थी रही आहे की भाई मां उन खे कैश ॾियां पर हो मूंखे कैश जे लाइ बिल्कुलु बि अलाउ करे रहियो न आहे पर हाणे मां माण्हू अहिड़ो आहियां की भाई मां ऑनलाइन पेमेंट करे नथो सघां त हाणे हुन खे पैसा त ॾियणा ई आहिनि न त हाणे इन खे कीअं कजे ड्राइवर खे हेतिरी देर जो ॻाल्हाईंदो एतिरे हद ताईं जो असां ॿिन्ही जे विच में गर्मा गर्मी थींदी त ॻाल्हि में मज़ा न ईंदी मां ड्राइवर खे चयो मूं वटि पैसनि में बि पंज पंज सौ जा नोट आहिनि हज़ार रुपए जो असांजो आयो आहे बिल त हुन जे हिसाब सां मां हुन खे चयो भाई मां कैश ई ॾींदुसि ऐं उन वटि अगरि उन वटि न बि आहिनि छुटा त हुन खे पुठियां जेकी होटल आहे उते वञी करे उन खे कैश खे हो करे करे मूंखे पंहिंजा छुटा पैसा मूंखे रिटर्न ॾियणा आहिनि जेतिरो बि मुंहिंजो फेयर थियो आहे सो मां हिन ॻाल्हि जे करे तकलीफ़ में ज़रूरु अची वई आहियां की भाई मुंहिंजे इन में मोबाइल में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो कुझु बि सुविधा कान्हे पर हाणे मूंखे कैश आहिनि त जेको मुंहिंजी तकलीफ़ु थी रही आहे त उहो मुंहिंजी चाहींदसि त जल्दी कंप्लीट थी वञे ऐं मां हिन खे पैसा ॾेई करे पाण बि फ्री थी वञा ऐं ड्राइवर खे बि फ्री करे छॾियां